में बोल्ला नी आं रुट्टी दे बारै च रुट्टी जेह्ड़ी साढ़ी खास रुट् ऐ कि की साग ते ढोड्डा घ्यो च कियां बनांदे न उसी साग ते ढोड्डा जेह्ड़ा ऐ ओह् ग्राएं लोकें गी जादै पसंद होंदे ते शैह्रें लोकें गी होंदे उनेंगी जादै तली दियां चीज़ां भठोरे बगैरा फुल्के पसंद होंदे न ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग होंदे न उनेंगी साग ते ढोड्डा बड़ा ई पसंद होंदा ते ग्राएं दे लोकें च कुक्कड़ियां बी होंदियां ते कन्नै साग बी होंदा ऐ शैह्रें च लोकें च एह् होंदा निं ते उंदे कोल जमीनां निं होंदियां ते उनें कुत्थें लानियां होंदियां ते इनेंगी बनाने ताहीं जेह्ड़ा ऐ ओह् शैह्रें दियां जेह्ड़ियां कुड़ियां होंदियां न ते कन्नै जनानियां होंदियां न ओह् जेह्ड़ियां उनेंगी साग ढोड्डा निं बनाने ई औंदा कोई होग जेह्ड़ी ग्राएं गेदी होग शैह्रे ई ओह् बनाई लैग ते जेह्ड़ी कोई शैह्रे दी ग्राएं आई दी होग ते नेईं बनाई सकदी ते नेईं तां इंया ते अज्जकल दियें कुड़ियें गी दिक्खो ते उनेंगी साग ढोड्डा ते आंदा निं बनाना मिगी आई जंदा बनाने ई ते में जेह्ड़ा साग ढोड्डा बनानी ते पैह्लें कुक्कड़ियें दा आटा लैना ते छानना उसी शैल करियै ओह् करना हत्थें कन्नै चंडना शैल करियै ओह् चंडना ते उसी शैल हत्थें कन्नै शैल तल्लियें कन्नै चौड़ा चौड़ा करदे रौह्ना जिन्ना पतला होग उन्ना शैल होना ते उन्ना शैल होना ऐ ते तत्ता तवा शैल गर्म होई जाए ते ते शैल करियै उसी बनाना ते तलना जां तल्लियै खाओ ते जां इंया खाओ ते तल्लियै खाना होऐ ते देसी घ्यो दा शैल होंदा ते जे इंया खाओ ते इंया बी शैल होंदे ते ते फिर ओह् बनाइयै ते शैल करियै तलियै क्योंकि जेह्ड़े साढ़े ढोड्डे चुल्ली उप्पर बनदे न ते एह् सारें कोला शैल होंदे न ते जेह्ड़े गैसा उप्पर बनाने ते उंदा कोई सोआद निं होंदा गैसा दियां रुट्टियां जेह्ड़ियां खराब लगदियां ते जेह्ड़ियां चुल्ली दी रुट्टियां न ओह् सारें कशा शैल होंदियां न अस हमेशा चाह्न्ने कि जिन्ने बी जेह्ड़े ग्राएं दे लोग न पैह्लें चुल्ली पर बनांदे ते हून गैसां चली पेइयां ते केईं दे घर एह् जिंदे घर गैसां निं हैन ते उंदे घर एह् देई ओड़नियां न ते ओह् चुल्ली पर रुट्टी बनांदे न ते अस बी चुल्ली पर रुट्टी बनांदे न ते चुल्ली पर रुट्टी बनाइयै ते साग ढोड्डे दा सोआद ई आंदा ऐ चुल्ली पर ते चुल्ली उप्पर बनाने दा ते असें उसी साग ढोडे बनाने दा ढोडे बनाइयै ते शैल करियै ते पाई देना छाबड़ी च फिर असें साग साग जेह्ड़ा साढ़े ग्राएं च होंदा ओह् बड़ा जादै जेह्ड़ा सरेआं दा साग होंदा ऐ ओह्बी एह् ते कन्नै बाथो दा साग बड़ा ग्रांऽ दे लोकें च शैल लगदा कि शैह्रें दे लोग आंदे ते केह् खंदे इत्थें केह् खंदे न जड़ियां होंदियां न एह् ते साग असें केह् करना की पैह्ले कड़ाटी चाढ़नी ते फ्ही तेल पाना शैल करियै ते लाल मर्च पानी भौरियै ते कन्नै मेथरें दा पानी पाना ते पाई लैनी फिर साग धोना शैल करियै ते कट्टना बी ते भिरी ओह् कट्टियै ते तड़का पाना ते तड़कियै फिर ओह्दे उप्पर लून पाना ते ते तेल होइया हल्दी निं पौंदी ते मर्चां पौंदियां न ते कन्नै लून पौंदा ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै हल्दी बिल्कुल निं पौंदी ते असें जेह्ड़ा कौड़ा तेल होंदा जेह्ड़ा सरेआं तेल होंदा ते ओह्दा बी तड़का लाई सकने ते जेह्ड़ा देसी तेल होंदा ओह्दा बी तड़का लाई सकने ते बनाइयै खाई सकने ते अगर बने दा होऐ ते अस ओह्दे बिच बी पाई सकने इसगी ते फिरी ओह् जेह्ड़ा ऐ साग ढोड्डा जेह्ड़ा बड़ा आसान चीज़ ऐ ओह् साढ़े ग्राएं दे कुड़ियें आस्तै बनाने दा ते जेह्ड़ियां शैह्रें दियां कुड़ियां ते उनें बस ते चौल चाहिदे न दाल ते चौल फटाफट हीटर उप्पर रक्खियै बनाई लैंदे न पर जेह्ड़ा ओह् साग ढोड्डा उंदे आस्तै बड़ी मुश्कल दी चीज़ लगदी कि साग ढोड्डा कियां बनाना ते भज्जी जंदा ढोड्डा भज्जी जंदा ते जेह्ड़ियां ग्राएं दियां कुड़ियां होंदिया उनेंगी सारा किश आंदा ऐ ते साग ते ढोड्डा बनाना कुन्नै ते भिरी जे मक्कां दा ते उसी अस मक्कां बी आक्खी सकने जे एह् चौलें दा ढोड्डा होंदा चौलें दा आटा पिहाना ते केह् बोलदे ओह्दा ढोड्डा बी शैल होंदा खानै ताहीं ते जेह्ड़ी एह्दे बिच ढोड्डा ऐ मक्कें दा ढोड्डा ऐ एह्दे बिच अस सैल्ला ब्यून बी पाई सकने मर्च बी पाई सकने मर्च बी पाई सकने जे फोका बनाना होऐ ते अस फोका बी बनाई सकने ते जे कढ़ी कढ़ी दे भामें प्याज़ पाओ बिच असें हर इक्क कोई बी चीज़ होऐ भामें टमाटर पाओ ते बाद बिच असें कढ़ी पाइयै ते बाद बिच असें शैल करियै बसार पाइयै शैल बनाई देनी कढ़ी ते ढोड्डा होंदा ते साग ते ढोड्डा बेस्ट होंदा बस ते जेह्ड़े चौल न ओह् जल्दी बनी जंदे ते चौलें आस्तै पतीला चाढ़ेआ पानी पाइयै चौल धोइयै ते पाई देइड़ेओ ते दाली बास्तै बी किश पानी पौंदा दाल सीटियां लोआनियां पौंदियां कुकरै च ते उसी तोआरियै ते प्याज़ टमाटर लस्सन मसाला धनियां बगैरा तेल लून मर्च हल्दी सारा किश पौंदा ऐ ते सारा किश में पाइयै ते दाल ते चौल ई होंदे ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग होंदे न ओह् चौल घट्ट खंदे न उनें जादै करियै ठंडू दे दिनें उनें साग ढोड्डा सारें ई शैल लगदा ते ग्रांऐं ते जेह्ड़े शैह्रें दे लोग होंदे उनेंगी चौह्बी घैंटे चौल ते दाल ई शैल लगदी होंदी ते साढ़ा जेह्ड़ा इत्थें ग्रांऽ ऐ ना ओह् ढोड्डा जेह्ड़ा बड़ा शैल लगदा ऐ थोह्ड़ा इंया ते जनानी बास्तै बी ते कुड़ी बास्तै बी क्या मर्दें बास्तै बी ते जेह्ड़ा मीट ऐ ते मीट कन्नै चौल ई शैल लगदे न ते मीट जिसलै लेआना ते शैल करियै उसी धोना ते पतीला लैना ते पतीले च टमाटर पाना शैल करियै कट्टने किलो हारे प्याज़ टमाटर ते लस्सन कटना ते प्याज़ पाइयै ते फिरी असें जीरा पाना जीरा पाइयै प्याज़ पाना फ्ही असें फिर ओह्दे च टमाटर पाई लैना ते फ्ही असें बिच लस्सन बी पाई लैनी ते लस्सन पाइयै ते फिरी असें उसी शैल करियै पकाना उस मसालै गी शैल करियै लून मर्च हल्दी पानी लून मर्च हल्दी पाइयै ते फिर असें ओह्दे बिच जेह्ड़ा ओह् मीट पाई लेना धोइयै शैल करियै ओह् पाई देना ते ते धोइयै पाई दित्ता ते भी असें उसी शैल करियै रेड़ा मारना ते रेड़ा मारियै उसी असें दौ मिन्ट ताहीं ढक्कन देई ओड़ना उप्पर ढक्कन देइयै ते फिर असें उसी इक्क बारी रेड़ा देना ते फिर उसी राड़ दी सेक लग्गा दी होऐ ते राड़ लग्गी जाए ते जे इक्क अद्धा पीस खाना होऐ ते कड्ढी लैना नेईं ते ते ओह्दे च पानी पाइयै दौ मिंट ताहीं उसी जेह्ड़ा मुर्गें दा मीट होंदा ओह् जल्दी गली जंदी ते फिर असें उसी थोह्ड़ा जेहा पानी पाइयै फिर ढक्कन देई ओड़ना ते ढक्कन देइयै ते फिर उसी गलन देना ते गलियै ते फिर उसी असें भुंञां तोआरना ते भुंञां तोआरियै ते फिर असें दो मिंट ठंडा होन देना ते ओह्दे बिच जीरा ब्यून ते कन्नै सैल्ला धनिया पाना ते जिसी अस आक्खने सैल्ला ब्यून पाना असें कुट्टियै ते फिर दिक्खो शैल होंदी ते जेह्की ग्रांऐं लोकें होंदी ते उनें ढोड्डा जेह्ड़ा ओह् सारें कशा शैल लगदा ते ओह् आसान ई होंदा जेह्ड़ा साग ढोड्डा बनाना खाने ई होंदा ते एह् जेह्ड़े नूडल्स टिक्कियां बगैरा बनानी होंदियां ते एह् ग्रांईं लोकें बड़ा एह् खानै गी निं शैल लगदियां होंदियां कि खराब लगदियां न चीज़ां ते एह् जेह्ड़ा साढ़ा शरीर ऐ ओह्दे आस्तै खराब लगदियां ते बड़े जादा मसालै पाए दे होंदे ते जेह्ड़ी साढ़े ग्रांऐं लोकें दी रोटी ऐ जेह्ड़ी ओह् सिर्फ साग ढोड्डा दाल चौल ते फुलका चलदा ते सब्ज़ी चलदी ते जेह्के शैह्रे दे लोग न शैह्रें दे लोकें बस दो दो मिंट होने ते कुलचे खाने कदें नूडल्स खानऽ ते कदें टिक्कियां खानियां इंदे कन्नै केह् होंदा की साढ़े शरीर गी जेह्ड़ियां ओह् बमारियां बी लगदियां न ते उंदे बिच ते उंदे बिच जादैतर मसाले बड़े पाए दे होंदे मसाले कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा लीवर ऐ ओह् खराब बी होई सकदा ते एह् जेह्ड़ियां शैह्रें दियां कुड़ियां न उंदे ताहीं साग ढोड्डा बनाना बड़ा ई मुश्कल लगदा ऐ जेह्ड़ियां ग्राएं दियां कुड़ियां न उनेंगी जेह्ड़ा शैह्री लोकें खाना खंदे होंदे ओह् ग्रांईं लोकें गी बड़ा मुश्कल लगदा ते जेह्ड़े ग्रांईं लोग होंदे ते उनेंगी साग ढोड्डा बड़ा पसंद ऐ ते आसान बी बड़ा लगदा ते जेह्ड़ी शैह्रें दियां कुड़ियां न ते ओह् जादैतर नूडल्स टिक्कियां पसंद न कते उनेंगी साग ढोड्डा बिल्कुल बी पसंद निं शैह्रू लोकें ई ओह् जादैतर इसी साग डोडे गी पसंद निं करदे ते कढ़ी बगैरा ओह् सिर्फ तली दियां चीज़ां भठोरै बगैरा ओह् एह् जेही चीज़ां पसंद करदे न